میرے علاقے میں کچھ لوگ اکثر قدرتی منظر تاریخ مقامات اور مذہبی زیارت گاہوں کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں مثلاً مری سوات یا سمالی علاقزات جیسے حنسا اور ناران اور کاغان بہت مقبول ہے کیونکہ وہاں کا موسم خوشگوار ہے قدرتی حسن دل کو بھاتا ہے اور وہاں کا سکون شہری زندگی کی تھکن کو دور کرتا ہے کچھ لوگ مزارات یا زیارت گاہوں جیسے داتا درباز دربار یا سخی سرور کا بھی سفر کرتے ہیں